ہمارے علاقے میں ویسے تو بہت سے تعلیمی ادارے ہیں اور یونیورسٹی ہے جو کہ اپنا ایک الگ مقام رکھتی ہے جیسے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہے جو کہ نام ہی سے اگر ہم اس کو کسی کو بتائیں تو کافی ہے نام ہی اس کا کہ یہ کافی پرانی ہے اور یہاں ہر طرح کی تعلیم دی جاتی ہیں ہر بہت دور دور سے لوگ بچے یہاں پڑھنے آتے ہیں ہر مذہب کے بچے یہاں ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح سے تکنیکی آرٹسٹ اور لبرل ہر طرح کے ان کو تعلیم دی جاتی ہے اور یہ اپنے میں ایک بہت مقبول یونیورسٹی ہے جہاں پہ ہر طرح کی تعلیم آج کے ٹائم مہیا ہیں اور بچے اس سے ان لیتے بھی ہیں اور ہر طرح کے بچے کے لیے یہاں تعلیم ہے